اتر پردیش ہندوستان کا ایک مشہور صوبہ ہے اور اتر پردیش کا تعلیمی نظام بہت اچھا اور بہت عمدہ ہے کیوں کہ اتر پردیش کے اندر بہت اچھی اچھی یونیورسٹیاں آتی ہیں جیسے کہ علی گڑھ مسلم یونیوسٹی علی گڑھ مسلم یونیوسٹی اپنی تعلیم اپنے تہذیب اپنے کلچر اور اپنے روایت کے لیے جانی جاتی ہے اتر پردیش کے اندر اب بہت سارے شعبوں میں پڑھائی ہو رہی ہے جیسے کہ ڈاٹا سائنس میں بھی پڑھائی ہو رہی ہے اور کمپیوٹر لینگویجز میں بھی پڑھائی ہو رہی ہے اس کے علاوہ بائیو ٹیکنالوجی میں بھی پڑھائی ہو رہی ہے اے آئی اور روبوٹکس میں بھی پڑھائی ہو رہی ہے اور شعبوں کے اندر اساتذہ کو لایا جا رہا ہے اور بہت قابل قابل اساتذہ کو لایا جا رہا ہے اور اس طریقے سے اتر پردیش کے اندر اساتذہ کی کمی کو پورا کیا جا رہا ہے اس کے علاوہ بچوں کی تربیت کرنے کے لیے الگ الگ طریقے ہیں جیسے کہ میں نے بتایا علی گڑھ مسلم یونیوسٹی کی مثال دینا اس میں بہت ضروری ہے کیوں کہ علی گڑھ مسلم یونیوسٹی ایک ایسی یونیوسٹی ہے جو کہ اتر پردیش کے اندر آتی ہے اور یہاں پر بچوں کی تربیت بہت اچھے سے طریقے سے کی جاتی ہے